म्हाका दिसता म्हजी सगळ्यांत व्हडली शक्ती प्रामाणीकपण आसा प्रमाणीकपणा खातीर तुमी ह्या जगांत यश मेळोवंक शकता असो म्हजो विचार आसा तशेंच म्हाका दिसता म्हजो सगळ्यांत व्हडलो कमीपण जो आसा तो गर्व आसा म्हाका जें यश मेळ्ळां त्या बद्दल म्हाका खूब गर्व आसा